سینٹرل دلی میں آپ آئیں گے تو آپ نراش نہیں ہوں گے کیونکہ کیونکہ یہاں پر کاروبار بہت ہے ہر قسم کا کاروبار ہے اور بہت پرانا کاروبار چلتا ہے پیڑھی در پیڑھی پیڑھی یہاں پر کاروبار چل رہا ہے جیسے جامع مسجد ایک کھانے کے لیے بہت مشہور جگہ ہو گئی ہے وہاں ہر قسم کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں اچھے لذیذ چیزیں اور اجمیری گیٹ وہاں ہارڈ ویئر کی دکانیں پہاڑی گیٹ پہاڑی پہاڑی پہ آپ پہاڑی گیٹ جائیں گے وہاں پر آپ کو لکڑیوں کی بہت سی قسمیں مل جائیں گی چیزیں مل جائیں گی آپ صدر جائیں گے وہاں پر آپ کو دالیں یہ سب چیزیں مل جائیں گے لال کنویں ہارڈ ویئر کی دکان صدر جیسے ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہاں پر آپ کو جڑی بوٹیاں سب کچھ مل جائے گی اب لال کنواں ہی لے لیجیے کہ لال کنواں پہ برتن ہر قسم کے آپ کو برتن مل جائیں گے وہاں پر اور بلی ماران چوڑیوں چوڑیوں کی دکان اور لال کنویں پہ اگست کے مہینے میں اگست کے مہینے میں پتنگ کی جو لوگ برتن کی دکان ہوتی ہے وہ پتنگیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس کاروبار میں بہت منافع ہے اور اتنی ہی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ بس پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اب جیسے آپ بلی ماران پہنچیں گے تو بلی ماران میں ایک طرف چوڑیوں کی مارکیٹ ہے بہت بڑی چوڑیوں کی مارکیٹ ہے دوسری طرف جوتوں کی چپلوں کی جس میں آدمی عورت بچے سب کی ملتی ہیں جوتیاں پھر چاندنی چوک آ جاتا ہے چاندنی چوک تو مشہور ہی ہے ایک زمانے سے وہاں پر ہر قسم کی ساڑیاں کپڑے جینس لیڈیز سب کچھ ملتا ہے کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں وہاں پر بہت پرانی پرانی مسجدیں ہیں درگاہ ہے درگاہ ہے گرودوارہ ہے مندر ہیں بہت پرانے پرانے مندر ہیں اور اب